ہاں میرے پاس میرا خفیہ اجزا ہے جسے میں اپنے پکوان میں شامل کرتی ہوں تاکہ ذائقے میں اضافہ ہو میں نے وہ اجزا کچھ اس طریقے سے بنایا تھا جیسے ہماری دال چینی کالی مرچ دھنیا نیبو اور اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ان سب چیزوں کو ملا کر میں اپنے پکوان میں ڈالتی ہوں جس سے میرے پکوان کے ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے جب میں اسے اپنے پکوان میں ڈالتی ہوں تو میرے پکوان میں بہت اچھی خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کا کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور جب میں اسے اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتی ہوں تو میرے گھر والوں کو بھی میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی سبزی بہت پسند آتی ہے کبھی کبھی میری پڑوسن خوشبو سونگھ کر جب آتی ہے تو وہ بھی میرے گھر سے سبزی لے کر جاتی ہے اور وہ بھی میری بہت تعریف کرتی ہے جب میں اسکول میں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی سبزی لے کر جاتی ہوں تو میری دوستوں کو بھی بہت پسند آتی ہے